हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र हिन्दी भाषा बोली जाते हे और हम हिन्दी भाषा भी जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चे हिन्दी भाषा में ही बोलते हैं हिन्दी भाषा हम लोग अपने बच्चों को मतलब बताते हैं हिन्दी भाषा ही सिखाते हैं और शिक्षा भी हिन्दी भाषा में उनको दी जाती है हिन्दी भाषा में मतलब वो शिक्षा भी की भूमिका निभाते हैं और हम हम हम लोग भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में हिन्दी भाषा मतलब बहुत बोली जाती हैं और हिन्दी भाषा ही उत्तर प्रदेश की है और हमारे बच्चे शिक्षा भी लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चे भी अगर हिन्दी भाषा में उनको हम मतलब बताते हैं बोलना सिखाते हैं हिन्दी भाषा में ही बुलाते हैं उनको बोलते हैं बोलने के लिए बोलते भी हैं और हिन्दी भाषा ही हमें मतलब आती है और हम लोग हिन्दी भाषा ही बोलते हैं